आइकाल्हिके खेलाड़ी सब जे बढ़िआँ बढ़िआँ खेलाड़ी सबके दुर्घटना भऽ जाइ छथि खेलके मैदानमे दुर्घटना भऽ जाइ छथि आओर ओ पहले पहला जे फास्ट ट्रीट छै ने ओ पहिले तऽ खेलाड़ी सब करै छथि जे ओकर सङ्गी साथी छथि फिर हुनका उठाकऽ आओर नजदीकी हॉस्पिटलमे लए जाइ छथि आओर हुनकर डॉक्टरसँ चेकअप करबाबै छथि आओर देखरेख जे छै ओ से करबाबै छथि फिर जे सरकारके जे बनै छथि जे अपन जे राशि छै सरकारके ओ खेलाड़ीके दै दै छथिन आओर फिर भी नहि छोट नजदीकी हॉस्पिटलमे इलाज अच्छासँ नहि भऽ पबै भऽ पाइल वा छथि तऽ ओ ओ अपन जिलासँ या जे छै दूरके दूर बढ़िआँसँ बढ़िआँ हॉस्पिटलमे लऽ जा कऽ हुनकर इलाज करबबै छथि लेकिन आइकाल्हिमे बहुत अच्छा आओर बहुत सुन्दर जे छै ने व्यवस्था छथि खेलकऽ दुर्घटनाके लेल भेल दुर्घटना आइकल्हिमे बहुत सुरक्षा सँ क्विक भी भऽ रहल छथि लेकिन खेलाड़ी सब की करताह खेलाड़ी सब अपन खेलपर ध्यान दै छथि आओर अपन बचावके भी ध्यान दै छथि लेकिन फिर भी ओ दुर्घटनाके शिकार बनि जाइ छथि लेकिन कोइ हुनकर जे छै इलाज अच्छासँ अच्छा हैय छथि आओर ओ फिर जे छै से